नमस्ते नमस्ते हमें कम चाहिए

गुड़हल का नहीं गुड़हल के चाहिए और गेंदे का फूल चाहिए क्या भाव है गुड़हल गुड़हल को गुलाब को गुड़हल गुलाब गुड़हल गुलाब का फूल कुछ कम नहीं लगेगा कुछ कम नहीं लगेगा रेट हमें गुलाब का फूल चाहिए कितने में लगा देंगी आप मैम नहीं तो आप ज़्यादा लगा रही हैं अरे कुछ कम कीजिए रेट हाँ मैम हमें गुलहड़ का चाहिए गुलाब का चाहिए गुलाब गुड़हल दोनों कम करके बताइए मैम तीन सौ के देंगी लेंगे लेना है मुझे लेना है जी मैम तो सही रेट आप लगा दीजिए न तभी तो लेंगे तो आप दो सौ रुपये कम लगाएँगी कुछ और कम रेट नहीं होगा अरे थोड़ा और रेट कम कर दीजिए मैम एक टोकरी का दो सौ

नहीं मेम आप ज़्यादा लगाई हैं कम आप ज़्यादा लगा दे रहीं रेट अपने फूल का ठीक है आप नमस्ते